कोण रुरल एरिया रावता तेमकां तांची फॅमिली चड करून ग्रेस आसता आनी तेमी तेमचे कडेन चड व्हडलें घर आसता तेचे बिजनस आसता आनी ते तेमच्या भुरग्यांक चड एडुकेशन दिवपाक शकतात ना जाल्या ते आमकां बिजनसाक ताचे बिजनस तेमकां ते तेमकां कंटिन्यू करपाक लायतात आनी रुरल एरिया तमचे कडेन धाकटें घरा आसोता ना जाल्यार तेमचे कडेन तेमगे फॅमिली कडेन बिजनस आसना आनी चड कडेन तेमचे पयशांची पयशे चड करडेून आसनात आनी ते चड करून भुरग्यांक चळ चड शिकण दिवपाक शकन आनी ते दायक करून वा बराय करून ते आमकां भुरग्यांक कामाक लाग लायतात